हमारे क्षेत्र में हेल्थ केयर के मामले में प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर का भी बड़े बड़े डॉक्टर और नर्सों का आमना सामना हुआ है और कभी चौंथिया भी हुईं हैं और हमारी ये राय है कि शिक्षा पूंजी संसाधनों द्वारा बुनियाद यहाँ पर बहुत ही अच्छी बढ़ रही है अच्छी शिक्षा के अनुसार अच्छी पूंजी देकर अच्छी शिक्षा पैदा कर रहे हैं और संसाधनों की भी यहाँ पर कमियाँ बिल्कुल नहीं हैं और यहाँ पर हर साल संसाधनों भी बड़े ही जा रहे हैं और ढाँचे की कमी के उपचार के लिए ढाँचा कई तरीका से हम हर साल और हर प्रयास कर रहे हैं और ढाँचे को बहुत अच्छी तरीके से उपचार के मामले में क्वालिटी का प्रभावित भी कर रहे हैं और हमारे अक्सर इन अस्पतालों में ज्ञान का प्राथमिकता भी दी जाती है यहाँ पर अस्पतालों में बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानों को भी जैसे डॉक्टरों के नीचे जो कार्यकर्ता है उनको अच्छी तरीका से समझाया जाता है और अस्पताल में प्राथमिकता के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है और शिक्षा दी जाती है कि कोई भी बीमारी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो डॉक्टर होते हैं वो बड़े सिटीजन होते हैं वो बड़े ज्ञानी होते हैं वो अपने स्तर पे सभी को हेल्प कराने से कभी भी नहीं चूकते और सबको बताने में वो अपने आप में बहुत खुशी महसूस करते हैं कि मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ तो सबके लिए मैं बता दूँ कि मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं आए और ये नीचे वाले अपने आप से हैंडल कर ले और अच्छे अस्पताल हैं और अच्छी क्वालिटियाँ भी है हमारे अस्पतालों के अंदर अच्छी अच्छी व्यवस्थाएँ भी हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से उपचार किया जाता है यहाँ पर ढाँचे की कमी को पूर्ण रूप से उपचार पार्टी के प्रभावित भी किया है और यहाँ पर जब जब अवसर मिलता है तो उन अस्पतालों में भी हम जाया करते हैं प्राथमिक उपचार के लिए